हैलो हां पार्टनर क्या हाल है मेरा बी हाल ठीक ऐ ते में तेरे कन्नै गल्ल करनी ही इक दिक्ख हून साढ़ा बिजनेस इद्धर ते शैल ई चलै दा जम्मू च है नी जेह्ड़ा साढ़ा जूत्तें दा बिजनेस ऐ इस बारी सेल बी शैल होई ऐ साल दी शैल सेल निकली ऐ साढ़ी ते हून मिगी सनाऽ में सोच्चै नि आं कि साह्नूं बाकी डिस्टिक जि'यां कठुआ ऐ रियासी उधमपुर इद्धर बी साह्नूं अपने जेह्ड़ी दुकान ऐ ओह् खोह्लनी चाहिदी ही एहदी जूत्तें दी साढ़ै इत्थै ब्रैंड बड़ा चलै दा ऐ ते तूं सनां हां कोई आइडिया दे हां कि'यां खोह्लनी चाहिदी केह् करना चाहिदा जम्मू ते पूरा कवर करी ओड़े दा तूं पैहलें सनां हां कु केह्ड़े पास्सै जाना चाहिदा उधमपुर जाना चाहिदा कि कठुआ साढ़ा कस्टमर कुद्धर लब्भग साह्नूं मता मिगी ते लग्गै दा ऐ कि साह्नूं कठुआ जाना चाहिदा कि ओह्दे च फिर अस लखनपुर टप्पी जाह्गे साह्नू पंजाब दा बी कस्टमर लब्भी जाह्ग अस दोनें पास्सै इक इक खोह्लचै सनाना कि'यां खोह्लना केह् करना चाहिदा केह् ओह्दा रक्खना चाहिदा सिस्टम कनेह् प्रोडक्ट तुआरने चाहिदे जूत्तें दा डिजाइन समझां हा केह्ड़े तुआरने चाहिदे मार्किट च हून

अच्छा हां ठीक ऐ होर नाईक ते जोर्डन ते फोम आह्ले ते अजकल इक बड़े दुए टाइप दे बी आए दे न बच्चे दिक्ख ना हून आनलाइन लोक मंगाई लैंदे न अस अपना ते कोई बक्ख करचै ना अच्छा डिस्काउंट लागे ते जि'यां हून दिक्ख हून तू सना मिगी जि'यां अस उत्थै खोह्लचे उधमपुर खोह्लचै ते उद्धर डिस्काउंट दा केह् करना ऐ मता डिस्काउंट देना कि घट्ट किन्ना हारा डिस्काउंट ते कठुए अ'ल्ल ते कोई इ'यां गल्ल नेईं आखी ओड़े कि तुं'दे उस आह्ले शो रूम च इन्ना ऐ इद्धर आह्ले शो रूम च इन्ना ऐ एह् केह् गल्ल ऐ आहो ओह् ठीक ऐ ते मिगी हून एह् समझा कि जेह्ड़ा हून बाकी डिस्टिक च जि'यां असें जाना जि'यां कठुए सोचै ने आं उधमपुर सोचै ने आं ते ओह्दे च जगह् दिक्खन कौन जाह्ग तू जाह्ग कि मैं जाह्गी मेन मार्किट च चल इ'यां दिक्खी लैन्ने आं मेन मार्किट दोनें च दिक्खने आं मिगी लगदा ऐ कि रेट मते ई होने दोन्ने पास्से हां ओह् ते ऐ इ'यां करी लैगे फेर आऽ मेन मार्किट च दिक्खने आं इक कम्म करने आं तूं उधमपुर दिक्खी लै मैं उधमपुर दिक्खी लैन्नी आं जां किट्ठे जाना किट्ठे जाना चल फिर इक कम्म करने आं शाम्मीं मिल चाह् उप्पर फ्ही शाम्मीं बेहियै बाकी दियां गल्लां करने आं ठीक ऐ नी चल मिगी लब्भेआं शाम्मीं हून उत्थै अपने शो रूम आई जाएआं होर कुद्धर जाना चल ठीक आई जाएआं हून अच्छा